ادب میں ادبی لوگ اردو زبان کا استعمال جناب عالی جناب صاحب ایسے کئی دیگر الفاظ ہیں جن کا استعمال کرتے ہیں اور شاعری میں تخلص کے سات اردو زبان میں مخاطب ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شاعری عرض ہے کہ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ نہ بلائے اور فنی زبان میں خیال قائل اور مائل جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں